बिदिनो हाग्रानि दावफोरखौबो नायनो लुबैबाबो नुला आं नायनो लुबैनाया दावरायखौ साबसिन नुयो आरो दामा दावराय बिदिनो मैफोर बेफोरखौ नायनो लुबैयो आरो हाग्रानि दाव बे दाव गुबै दावमासार बेफोरखौबो नायनो लुबैयो माब्लाबा माब्लाबा उल्था फानिफ्रावसो थांलाबायबा नुला बायो बिदिनो सिख्रिफ्राबो नायनो मोजां मोजां बिबारफोर बायदि अनेक गाबनि सिख्रि दङ नायनो लुबैयो बेखौबो थुब्रा थुब्रा बानायफोरखौ नुला दा बेफोरखौबो नायनो लुबैबाबो मैदेरफोरखौबो नुला गोदोसो न' न' फैलाबायोमोन मैदेरफ्रा हाग्रानिफ्राय दा बेफोरबायदि फैनायफोरखौनो नुला मैदेर होननायखौबो